आङो दाख्लिहाय न' गंसे लुनो होदोंमोन नाथाइ आंनि मिस्थ्रिफ्रा न'खौनो मोजां लुना होयाखसै आं बेखौनो बिसोरखौहाय आङो गले गले बुंबाय थायो आरो बिसोरो आं बुंनायखौ गाज्रि मोनो नाथाइ बिसोरखौ गाज्रि मोनब्लाबो आं मोजाङै बुजाय हरफिन्नानै बिसोरखौ मोजाङै न'खौ लु होन्नानै बुंफिन्नाय जाबाय आङो नाथाइ बिसोरो फैनानै न'फोरखौ मोजाङै लुना होफैदों बे समावहाय आङो आंनि रागा जोंनायफ्राबो आं खमायलांबाय बिसोरो आंनि न'खौ मोजां लुना होनायखाय आङो बिसोरखौ जोबोद खुसि जादों बिसोरो न' मोजां लुना होनायखाय आं गोसो बायदि गासैखौबो मोजां खालामनानै होदों बिसोरो बेनिखायनो आं बिसोरखौ जोबोद मोजां मोनो